हमारे राज्य व उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में जलवायु बहुत ही अच्छी है वहाँ समय समय पर गर्मी और समय समय पर बरसात और समय समय पर ठंडी पड़ती है और गर्मी के मौसम में तो तेज़ लू चलती है और इसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और कभी कभी तूफ़ान भी आ जाता है आंधी के रूप में उसको देखकर भी बहुत ही मज़ा आ जाता है और बात करते हैं बरसात की तो वहाँ बरसात में अधिक बारिश होज होती है तो हमारे बगल में एक है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और जिसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ और मैं जाता भी हूँ और देखता हूँ बहौत ही अधिक मात्रा में जल ही जल रहता है ख़ैर बाढ़ आना नहीं चाहिए क्योंकि इससे जो क्या होता है कि वहाँ की आबादी कम हो जाती है ख़ैर कोई बात नहीं बट आना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से आना चाहिए बट मेरे गाँव में नहीं आना चाहिए दूसरे गाँव में आना चाहिए और सर्दी के मौसम में अधिक कोहरा पड़ता है तो ज़्यादा दिक़्क़त हो जाती है साइकिल वगैरह चलाने से ऐक्सीडेंट के चांसिज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और देखकर मुझको अच्छा भी लगता है ऐसा बट हमारे वाराणसी ज़िले में जो ऐसी जलवायु है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तीन तीन चार चार महीने की जो सर ठंडी गर्मी बरसात रहती है बहुत मज़ा आ जाता है बहुत ही मज़ा आता है इसमें बहुत बहुत बहुत मज़ा आता है इसमें